परालीआ ते घाऽ दा बग्गू लाया बनाना ओह् दिन मिगी जांच निं आई बड़े दिन लग्गे बड़े दिन लग्गे जांच निं आवै दिने गवै मैईये कन्ने जाना उठी घाऽ टाली बनानी फ्ही उनें राती औना जांच नेईं सखोये सारी दुनिआ जांच सिखन अ'ऊं जांच सीखना निं चाह्न्दी में आखेया में आपु सखोईया बड़ी अच्छी अच्छी गल्ल ऐ कुसे जाना जाने सिखने नेईं जा ते लोक तान्ने करदियां हा दरानियां जठानियां तान्ने करांदियां हा मौजू लैंदियां हा उम्र बड़ी मेरी उस वेल्लै उस टैम उप्पर बड़ी निक्की ही ते अ'ऊं कुसे दी गल्ल झल्ली नेईं ही सकदी में उस वेल्लै ऐ कम कित्ता फिर में जांच सिखनी लोग जनानियां बग्गू बनान में नेईं बनेया प्रालिये दा घाऽ दा ते फ्ही ओह् में इक दिन बी जांच सिक्खी नेईं सखोई पूरी रात होई सिखदी ऐ लो लग्गी आयी जांच नेईं सखोई दुए दिन फ्ही ओह् घाऽ डंगरे दिन्दी रेई रुट्टी खाना बनाना अपना कम्म करदी रेई रात पोये जिस वेल्लै में कुसे दे सामने नेईं करना में उस दिन फ्ही दुए दिन फ्ही ओह् रात लग्गी में जांच सिखदी ओह् जांच नेईं सखोई दिले बिच में रोन लगी ते धन परमात्मा मिगी में लोग मिगी तान्ने करांदे मीने करांदे ते अ'ऊं नेईं ऐ मीने झल्ली सकदी ऐ दुए दिन बी होईया त्रिए दिन बी अ'ऊं जांच सिखदी रेई फ्ही चौथा दिन पंजमा दिन मिगी सौ सईयां दी में शाम बैठी दस बजे दी बैठी पंज बजे में जांच सीखी लैती जांच सीखिए में बग्गू बनाइयै दस्सी दित्ता ते आसे पासे दरानियां जठानियां लगियां आखन इस्सी कौन सिखाईया अ'ऊं कम कुसे आखा सीखना निं चाह्न्दी अ'ऊं एह् सोचदी ही में आपू सिखोइया एह् अच्छी गल्ल ऐ ते में कोई गलती निं करनी चिगड़ी मुंडी निं करनी ट्रेडी गै रोवै गलती निं करनी पैसा तेला लोके बड़ा मान ते गोमान सचाई होंदी ऐ कि असें अपनी स्हाबै उप्पर होंदी ऐ अपनी सचाई उप्पर चलना ऐ गलती नेईं करनी चोरी नेईं करनी मरी सनी नेईं देनियां अपने पैसे आह्ले गोमान करदे धिये पुत्रे में किसे दा निं ऐ में अपनी जिंदे दा गोमान निं एह् में अपना कियां लांदे सचाई बोलनी और सच बोलना झूठ निं बोलना कैली आई जांच इ'यां सीखी में घाऽ दा इक बिस्तरा बनाया हा ते ओह् बिस्तरा उस वेल्लै लेटदी ही उस बिस्तरे इन्नी मेरे च इन्नी सारी गरीबी ही मिगी जांच सिखांदे मेरे नेहीं मां नेहीं बब्ब अज मेरी सत्तर साल उम्र ऐ अज सत्तर साल उम्र ऐ अज अ'ऊं सयानी होई दी उस वेल्ले उस टैम उप्पर में अपनी जवानी उप्पर में दस मैहीं रखी दियां हां दस मैहीं रखी ऐ ओर ओह्दा दो मैहीं चार मैहीं सूदियां हा ओह्दा घ्यो बनादी ही ओह्दा देही बनादी ही और दुधनु दूध तपाना घड़ेया होन्दिया खट्टिया मिट्टिये ही हा ओह्दे च अ'ऊं लस्सी छोलदी दी ते पीपे पीपे मेरे घ्योये दे जन्दे हे ते घराट लोग खंदे हे आहे अज में ओह् जमाना आई गेआ लस्सी नेईं लब्भदी दूद्ध नेईं लब्भदा देही निं लब्भदा जोर घटी आ हून